जी हेलो नमस्कार मैं मनीष टूर एंड ट्रेवल्स से बात कर रहा हूँ जी हाँ मैडम जी हाँ मैम मैम आप बस में जाना चाहते हैं या कार में

ए सी मैम ए सी चाहिए या नॉन ए सी नॉन ए सी चलेगी ना और रहने का क्या मैम रहने के भी बुकिंग मैम रूम आपको ए सी चाहिए या नॉन ए सी चाहिए रूम ए सी चाहिए कब जाना है आपको अगले हफ्ते सन्डे को ठीक है आपका बजट क्या है ठीक है पच्चीस सौ पच्चीस सौ रूपए के आसपास तो नहीं हो पाएगा मैम एक जने का बेलेंस ये तो बहुत कम हो रहा है हाँ तो आपको लगभग तीन तीन हजार पर पर्सन के आसपास पड़ जाएगा

आना जाना तो मैम हमारा होगा रहना पीना खाना भी हमारा होगा लेकिन गाइड हमारा नहीं होगा मैम नहीं मैम गाइड हाँ वहाँ से आपको गाइड अलग लेना पड़ेगा या फिर आप यहाँ से लेना चाहो यहाँ से ले जाओ हमारी कंपनी पे में भी है लेकिन अलग से पोस्टेड है हम गाइड का

नहीं हम रस्ते में रेस्टोरेंट पे रोकेंगे आपको खिलाएंगे चाय वाय पिलाएंगे आइसक्रीम भी खिलाएंगे खाना भी हाँ नहीं नहीं खाना वाना सब मिलेगा आपको भूखा नहीं रखेंगे आपको हाँ सब मिलेगा हाँ मैं आपको सब डिटेल भेज दूंगा मैम ईमेल कर दूंगा मैम मिनी बस होगी

हाँ सिलीपर हो जाएगी नहीं नहीं सिलीपर भी हो जाएगी

हाँ मैम एक बार आप डिटेल भेज देना कितने बड़े उम्र के हिसाब से सब डिटेल्स भेज देना एक बार नाम वगैरह ठीक है मैम मिल जाना आप